आसामाव बयनिख्रुइ गोनांसिन हारिमु दोरोङारि आरो नेमखान्थिफोरा जाबाय गावबा गाव हारि लायै हारि गाननाय जोमनाय धोरोम राव हारिमु बेफोरनो आसामनि बयनिख्रुइबो गोनांसिन माखासे हारिमुआरि दोरोङारि दोरोङारि होननानै बुंब्ला जोंनियाव माखासे गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय जानाय लोंनाय थानाय गाननाय जोमनाय आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय दोरोङारि धोरोमा जाबाय बाथौ बाथौआ जाबाय बर'नि माखासे एंगारनो हायै बर'फोरनि धोरोमारि धोरोम